हैलो हां जी हां जी हां जी

जी जी केह् कोई सीट कोई फिटिंग नी आ दी जां केह् ऐ पूरी पूरी फिटिंग ऐ सर इ'यां ते मतलब में तुसें मुट्टा मुट्टा सुनाई ओड़े दा इ'यां ते मतलब उद्धर आइयै पता लग्गना कि केह् स्हाब कताब ऐ मुट्टा मुट्टा जेह्का समान तुसें आपे आह्नना जां समान बी में लैना

तुस अगर समान आह्नी देई ओड़गे फिटिंग दा जेह्का सााढ़ जेह्का फिटिंग दा ओह् मतलब कि जियां पर डे दा बारां सौ रपेआ ध्याड़ी जेहकी साढ़ी अपनी ओह् बी अगर इ'यां मतलब कि समान बी में लैना होग लमसम ते कोई पंदरां ज्हार दा ऐस्टीमेट रक्खी ओड़ेओ अपना दो दो वाशरूम हां जी हां जी ते अगर समान बी तिन वाशरूम आं चो सर चौबी ज्हार रपेआ रक्खी ओड़ेओ तुस पूरा अगर समान बी में पाना फ्ही चौबी ज्हार रपेआ ते बस मेरा इक बंदा हेल्पर रौह्ना ते ओह्दे कन्नै में आपें बी होना चौबी ज्हार रपेआ तुस मिगी देई उड़ेओ में पूरी फिटिंग तुसेंगी करियै दई ओड़नी तिन्नो वाशरूम दी

ओह् पाइपां ओह् सर ओह् कोई निं में तुसेंगी दस्सी ओड़ेओ लमसम चौबी जेह्ड़ा अग्गें पिच्छे होग ओह् करी लैगे फ्ही उप्पर थल्लै होग जेह्का हां ओह् गीजर दी ओह् फिटिंग करी लैगे असेंगी चौबी ज्हार रपेआ पूरा जां कुआर्बल लाई ओड़गे सर जेह्का मर्जी तुस आखगेओ हां चलो में में कल आन्ना थुआढ़े कोल दिक्खी लैन्ना में ठीक ऐ ठीक ऐ